हेलो जी सर मैं सचिन बोल रहा था जी में आपके यहाँ होटेल में रूम सर्च कर रहा था तो मुझे रूम चाहिए था एक मुझे तो जितने जल्दी मिल जाए अच्छा है मैं काफी ढूंढ रहा हूँ तो मुझे मिला नहीं मुझे आपका होटेल का नंबर मिला है तो में आपके यहाँ कोल किया हूँ मीडियम जिसमें फैन वग़ैरह लगा हो ए सी नहीं

नहीं नहीं सिगर सिंगल ये अभी तो मैं वन विक के लिए है एक हफ़्ता पूरा यहाँ पर रहूँगा मैं आप नाश्ते के साथ बारह सौ कर दीजिए थोड़ा कम कम मद थोड़ा सा

ओक्यू और आपके होटल में कुछ नियम और क़ानून क़ायदे हैं क्या रूल्स कुछ जी जी अच्छा अच्छा जी जी और हाँ हाँ नहीं वैसे तो हम ड्रिंक नहीं करते जी जी और आपके यहाँ जैसे नाश्ता तो आप प्रोवाइड करवा दोगे और रूम के साथ और लंच का भी हो जाएगा आपके यहाँ अच्छा अच्छा ठीक ठी ठीक है आप मुझे एड्रेस बता दीजिए मैं आ कर मिल लेता हूँ आप से

ठेक ठीक में आपको एक बार कोल कर दूँगा

ठीक ठीक धन्यवाद भैया धन्यवा